आं आंनि जिबनाव मेथाइ रोजाबनायनि आदबखौहाय माब्रै सोलोङो होननानै बुङोब्ला आङो नुनो मोनबोदों मबाइलफ्राव एबा टिभिफ्राव गोबां मेथाइ खनग्राफ्रा गोबां एकटिंजोंहाय दामनाय देनायजों एबा मोसानायजों बिसोरो मेथाइखौहाय खनो दा बेफोरखौ आङो नोजोर होयो जाहैबाय बे स्पेसियेलि बिसिनि बे मेथाइ खननायनि आबदमा जादों जाहैबाय आंनि नोजोरावहाय मिउजिक दामनायजों मिउजिक दामनायजों बिसिनि मेथाइ खननाया गासैबो गोरोबजोबो आरो बेसोरो मेथाइखौहाय आरैबायदि खनो बे जोङो बिसिनि बे आदबखौ नुयोब्ला जोङो सोलोंनो इच्छा जायो बिसोरनि दामनाय देनाय बिसोरनि एकटिं खालामनानै रोजाबनाय बिसोरनि गिटार दामनाय नै बेफोरखौहाय जोङो नुयोब्ला जोंनि जिबनावहाय बिराद थुलुंगानाय जोङो मोननो हायो आरो जोङो बिथांमोननि बे रोजाबनायखौहाय जोङो नोजोर होनानै जोङो नुनो मोनो जाहैबाय जे जों बेफोरखौ सोलोंनो जोंनि जिबनाव गोबां गोब्राब हयथ' बिथांमोनहा गोबां प्रेक्टिस खालामो खोमा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि बे गासिबो मेथाइ खननायफोरखौ दामनाय देनायफोरखौहाय जोङो नोजोर होयोब्ला जोङो गोब्राब जोंनिजोंहाय बिसोरनि आदब खायदाया गुबुन रोखोमनि जोंनि दामनाय देनायजों बिसोरनि रोजाबनायजों गोबां डिफारेन्स थायो दा बेखौहाय आङो मोनदांनो हादों दा गोब्राब आंनि जिबनावहाय गोब्राब मोननाया जादों जाहैबाय

आङो मेथाइ खनोब्लाबो आंनि जि क्लासिकेलनि आंखालनि थाखैहाय आंहा जे क्लासिकेल गैया नै बेनि थाखायनो जोङो मेथाइ सोलोंनायाव एबा मेथाइ खननायावहाय जोङो गोब्राब जायो